न मुंहिंजो एॾो कोई टारगेट न इहे की मां हफ़्ते में या महीने में कोई किताब पढ़ी पुरो कयां पर कॾहिं कॾहिं मां जेको बि किताब खणंदी आहियां पंजनि ऐं छहनि ॾींहनि जे अंदरि पुरो करण जी कोशिशि कंदी आहे रोज़ु राति जो लॻभॻि अधु मुनो कलाकु उहो किताब पढंदी आहियां ऐं उन मां तमामु सुठो ऐं घणो में घणो लाभ वठण जी कोशिशि कंदी आहियां